जी हाँ हमारे यहाँ स्कूलों में इतिहास पढ़ाया जाता है जिसमें राजा महाराजा कार्य में उनके महलों के बारे में बताते थे कि वे राजा राजपाट कैसे करते थे उसकी उसकी पहचान कैसी थी बताते थे कि वे राजा किस तरह के राज्य करते थे और नीतियाँ क्या थी वह अपने प्रजा का पालन पोषण कैसे करते थे हमारे यहाँ के घाटों मंदिरों और हमारी संस्कृति वेशभूषा आदि का वर्ण इतिहास में किया गया है इतिहास का एक घटना है राजा हरिश्चंद्र का जीवन राजा हरिश्चंद्र के सपने में एक बार एक एक विश्वामित्र आए और उनसे उनका पूरा राजपाट उनसे मांग लिया जब उसकी नींद खुली तो राजा हरिश्चंद्र की नींद खुली तो देखें कि ऋषि विश्वामित्र भी उनके दरबार पर खड़े थे तो राजा हरिश्चंद्र ने इसे अपने सपने के मुताबिक विश्वामित्र को उन्हें अपना सारा राजपाट वापस दे दे दिया और वे उनके पास कुछ नहीं बचा फिर विश्वामित्र ने उन्हें कहा कि आपको हमारे यहाँ शमशान पर जाना पड़ेगा तो फिर राजा हरिश्चंद्र उनके साथ वहाँ पर चले जाते हैं और एक बार एक बार एक बार तारा और उसके पुत्र राहुल राहुल जंगल में जाते हैं और लकड़ी काटने के लिए अचानक से एक दिन राहुल को एक साँप ने डस लेता है फिर तारा रोते बिलकती तारा रोते बिलकते घाट मर जाता है और तारा रोती बिलकती घाट पर जाती है और राजा हरिश्चंद्र तारा को देखते हीं पहचान जाते हैं और तारा भी पहचान लेती हैं लेकिन राजा हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी थे कि वे बोले के बिना कर के हम शव को नहीं जलाएँगे लेकिन तारा बोली कि मेरे पास देने कर आपको देने के लिए कुछ भी नहीं हैं फिर राजा हरिश्चंद्र ने बोले कि बिना हम कर के शव को नहीं जलाते हैं अंत में तारा बेवश हो कर अपने अपने पल्लू को फाड़ने लगी तभी वहाँ पर विश्वामित्र आए और बोले इतने राजा हरिश्चंद्र हमने आज तक नहीं देखें ऐसे हरिशचंद्र